हमर गाम सरिसोपाही नवटोल पण्डौल प्रखण्डके छी हमर नाम विभादेवी छी तखन हमरा सबके लग पासमे कतौ पहाड़ आ अथी किछु नहि अछि लगमे सैरसौमे हाइ इसकुल अछि ओकरा आगूमे बहुत बड़का फील्ड छै वएह पर बच्चा सब जाइ छथि आ अपन क्रिकेट खेल कूद सब करै जाइ छथि एकर बाद ओहिसँ आगू कॉलेजो जे अछि सरिसवमे ओहूके आगूमे बहुत बहुत बहुत पैघ फील्ड छै ओतौ बच्चा सब अपन खेलकूद सेहो साँझ खन कऽ करै छथि आओर गाम गामसँ धियापुता सब अपन क्रिकेटोके ओतऽ कार्यक्रम करै जाइ छथि तकर बाद लग पास जँ देखू तऽ हमरा सबके नहि कतौ एम्हर देखा रहल अछि बादमे पाँच मिनटके रास्ता अछि हमरा घरसँ जेकि पाछूमे दस बीघा करीबके खेतके मैदान बनाकऽ सब बच्चा अपन ओतऽ जाकऽ मनोरञ्जन करै छथि आ सङ्ग सङ्ग ओतऽ अपन क्रिकेटके सेहो सब भाग लै जाइ छथि खेलकूद सेहो केलथि क्रिकेटो खलाइ जाइ छथि ओतऽ सुन्दर एकदम फ्री जगह छनि तैॅं सबसँ हिनका सबके अपन मोनो लगै छनि जे जाकऽ अपन ओतऽ खेलो कूद होइए हमरा सबके आ सङ्ग सङ्ग बच्चा सब गाँव गाँवसँ सेहो सब अबै जाइ छथिन क्रिकेटके भाग लै छथिन आ सङ्ग सङ्ग सभ बच्चा अपन ओतै खलेलैथ लगपासमे जे बुझब जे कतौ हमरा ओतऽ किछो से अछि खेला धुपाइके से सभ नइ किछ अइछ